प्राय बात की जाए कि प्राचीन और आधुनिक समाज में प्राचीन समाज में नर्तिकियों पर बहुत कुछ प्रतिबंध था पर लेकिन आज का आधुनिक समाज भी नर्तिकियों पर नर्तिकियाँ जो रहती हैं उन पर उतना प्रतिबंध नहीं देखा जा सकता अब नर्तिकियों की जो चुनौती है वो समाज के सामने क्या है देखो भैया हमने ये जाना भी है और समझा भी है जब किसी परिवार की लड़की जब डांस है या नृत्य के लिए कहीं बाहर जाती है तो उस पर कई प्रकार से गलत गलत टिप्पणियाँ भी की जाती हैं कि वो या अश्लील तरीके से भी बातें समाज में चलने लगती हैं कि वो डांस इतने लोगों के सामने कर रही है और अनेक सारी भ्रांतिया समाज के सा आने लगती हैं तो नर्तिकियों की अनेक चुनौतियाँ जो समाज के लोगों ने उनको पीछे कर दिया पर ऐसा समाज की सोच नहीं रहनी चाहिए आज डांस के क्षेत्र में भी अच्छे अच्छे लोग अच्छी अच्छी उपलब्धियाँ कमा रहा है अब एक डाँसर की मैं संघर्ष या कहानी ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा पर थोड़ी बहुत मुझे याद है सुजुका रेमो डि सूज़ा की है जो कि बहुत ही अपने लाइफ़ मे स्ट्रगल की है डांस के क्षेत्र में उन्होंने इतना बोला की प्रयास ही सफलता की चाबी है आप कोई भी काम करो अपना सर्वश्रेष्ठ न्योछावर कर दो और उस काम मे महारत हासिल करो मैंने जैसे कि डांस के क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन की और आज मुझे लगता है की कहीं ना कहीं मैं अच्छा अपना बेस्ट दे रही हूँ